جی ہاں میرے علاقے میں ایک سنگیت اکیڈمی ہے جس میں موسیقی کی تعلیم دی جاتی ہے خصوصی طور پر کلاسیک موسیقی کی تعلیم پر توجہ صرف کرتے ہیں وہ لوگ اس کے علاوہ مختلف ایسے ادارے ہیں جہاں فن کی آباری کی جاتی ہے یعنی رقص کی بھی تعلیم دی جاتی ہیں مصوری کی بھی تعلیم دی جاتی ہیں